हमारे पास दो बच्चे हैं जो कि वह पढ़ते लिखते हैं और अच्छे से बातचीत करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे से बात कर रहे हैं अच्छे से बोल चाल रहे हैं और जो हमारी सासू अम्मा हैं उनसे अच्छे से बात करते हैं दादी जी दादा जी यह सब सारी चीज़ें कह कर बोलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे जो हैं कि पढ़ लिख कर अच्छे से बात करना सीख रहे रहे हैं रहे हैं अच्छे से बोल रहे हैं और अच्छे से वे लोग रहने सहने का भी अच्छे तरीके से सीख रखे हैं यह सब चीज़ों से मुझे बहुत खुशी मिलती है मान सम्मान छोट बड़ों का करते हैं वे और मेरे पति जो हैं कि और वह काम भी अच्छे कर रहे हैं पढ़ाई की हैं पढ़ पढ़ाई के साथ साथ वह काम भी करते थे अपना अब भी काम कर रहे हैं खुद का काम करते हैं घर में भी हाथ बटाते हैं मेरी मदद करते हैं मुझे बहुत खुशी मिलता है अपने परिवार से अपने बच्चों से अपने पति से और मैं समूह चलाती हूँ स्वयं सहायता समूह जो कि एक संस्था है भारत सरकार के द्वारा यह स्कीन है इसमें मैं जाती हूँ सारी दीदियों दस लोगों का ग्रुफ़ है दीदियों के साथ बैठती उठती हूँ उनसे बातचीत करती हूँ समूह के बारे में समझाती हूँ बचत अपना बीस रुपया जमा करती हूँ सारी दीदियाँ जब आती हैं आपस में बैठती हैं एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं एक दूसरे की दिक्कत परेशानी जो होती हैं हम सब मिल कर उसका समाधान करती हैं यही सब चीज़ों से हमें बहुत खुशी मिलती है क्योंकि हम एक दूसरे का मदद करते हैं उनके बारे में जानते हैं कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो हम सारी दीदियाँ मिलकर उनकी मदद करती हैं इससे हमें बहुत खुशी मिलती है और मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं कोई बुज़ुर्ग हो कोई मतलब मान लीजिए अम्मा जी हैं मेरे घर की थीं वह दिखीं जैसे जाने में असमर्थ थीं मैं उसे अपने साथ लेकर गई साइकिल से तो उन्हें पहुँचाया उन्होंने कहा बेटा आपने मेरी मदद की है मुझे आशीर्वाद दिया इससे भी मुझे बहुत खुशी मिली कि कम से कम पढ़ने लिखने के साथ साथ मुझे गाड़ी मोटर भी चलाना आता है तो मैं दूसरों का मदद करती हूँ इससे भी मुझे बहुत खुशी मिलती है और घर में मान लीजिए मेरी जो ननद है मेरी सास है वे सब भी बहुत अच्छी हैं कोई भी दिक्कत परेशानी हो अच्छे से प्यार से बोलती हैं बातचीत करती हैं जो भी मतलब दिक्कत परेशानी होता है उसे बैठ कर समझते हैं समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए जो दिक्कत हमको होती है अगर एक दूसरे से हम सेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या दिक्कत है क्या परेशानी अगर वह दिक्कत परेशानी सेयर करने से उसको बताने से समझाने से अगर ख़त्म हो जा रहा है करने से तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है और औलाद से भी से बड़ी कोई खुशी नहीं है मेरे दो बच्चे हैं वे मुझे बहुत बहुत बहुत बहुत जान से भी प्यारे हैं क्योंकि जब वे लोग आते हैं इस्कूल से हाय मम्मी मैं आ गया मैं आ गई मेरे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हुआ अच्छे से मैम पढ़ाईं लिखाईं हम लोगों को होमबक दिया और फिर वे लोग बैग वैग रखते हैं कपड़ा उपड़ा बदलते हैं फिर खाना उना खाने के बाद में बोलते हैं कि मम्मी हम लोगों का होमबक बता दीजिए करवा दीजिए करवाते हैं बताते हैं तो यह सब चीज़ों से मुझे बहुत खुशी मिलती है